ठेहुन के दर्द सब बड होइत रहै छै आइ काल्हि तऽ हवा चलि गेल छै बड दर्द होइत रहै छै हँ पहिने लोग किछु किछु करै छलै हँ ओहिमे तीसी के तेल बड फायदा करै छै ठेहुन तेहुन मे लगबैया हँ एना तऽ बड चलि गेलैया ओहिसब से तऽ नहिए किछो होइ छै हँ लगा लेलहुॅं फेर ओ दू घंटा के बाद फेर ओहिना दर्द उखरि गेल जेना होइ छलै हँ कथी के पत्ता बाँसक पत्ता होइ छलै हँ पसीजा के पत्ता होइ छलै ओसब लगेला सॅं लोगकेॅं कनी नीक आराम भेटै छलै पानक पत्ता लोक गरम कऽ के लगेलक आ आब तऽ लोक लगैबते नहि छै करिते नहि छै हँ योगा केनाइ बहुत जरूरी छै सबसँ नीक हम बुझै छी एहिमे योगा करू टाइमसॅं समयसँ तऽ नीक रहत हँ आर एना किछु नहि रहय छै